चाट की दुकान पे लगाए हैं हाँ चाट चाहिए टमाटर चाट हाँ

चार पाँच आदमी हैं कितना रेट

अच्छा चार पाँच आदमी हैं तब कुछ कम हो जाएगा हाँ खाना है

हाँ ठीक नहीं दो घंटे बाद